मेरे लिए लेखन का जो सबसे मुश्किल पहलू है वह यह है कि जिस हाथ से मैं लिखता हूँ वैसे तो मेरे दोनों ही हाथों में जो है यह पसीने की शिकायत ज़्यादा है लेकिन जिस हाथ से मैं जब लिखने लगता हूँ तो जो है बहुत ज़्यादा पसीना मुझे आता है तो पसीना आता है उस कारण क्या होता ना कि कभी कभी जो कागज़ रहता है वह ख़राब हो जाता है या फिर वह जो है भीग जाता है भीग जाता है तो वहाँ पर लिखने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो वो मेरे लिए सबसे जो है मुश्किल फ़ै पहलू हैं उसके बाद में यदि मैं क्रिएटिव ब्लॉग या फ़िर राइटर्स ब्लॉग की बात करूँ तो मैं उसके बारे में इतना अभी नहीं जानता हूँ और किसी लेखक से अगर मैं प्रेरणा लेता हूँ तो मुझे तारक मेहता जो जिन्होंने कैरक्टर किया है ठीक है उनके जो शैलेश लोढ़ा जी उनका नाम हैं वह मुझे बहुत ही पसंद है मैं उन्हें अच्छे से जो है जानता हूँ और वह मुझे पसंद है इसलिए मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ ठीक है और सही विषय का यदि मैं बात करूँ तो आजकल जो हैं हमारे पास में टैकनोलोजी है तो हम लोग टैकनोलोजी जैसे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके मैं सही विषय जो है उसको अच्छे से खोज पाता हूँ ठीक है और इसका अनुभव भी मैंने किया है क्योंकि कई बार मुझे जो है एक अच्छा विषय जो है लिखने के लिए चाहिए होता है और मैं अगर गूगल करता हूँ और उसकी मदद से मुझे कई बार जो है इस चीज़ में सफलता मिलती है